हांव जो आसा तीं हरशीं वेगळीं वेगळीं तरेचीं चित्रां काडटा जशीं देवांचीं शेवण्यांचीं तशीं वेग वेगळीं चित्रां काडटा पुणून एक दीस हांवें एक अशें चित्र काडलें जें बेश्टें हांवें काडिल्लें पुणून जेन्ना हांवें एक दीस तें वर्गांत ताचें बद्दल आयकलें न्हू तेन्ना म्हाका वेगळेंच दिसलें हांवें चित्र अशें काडलेलें की एक सुकिल्लें झाड आशिल्लें आनी तातूंत शेवण्यांचो घोंटेर आशिल्लें पूण तातूंत शेवणीं नाशिल्लीं जेन्ना हांवें तें वर्गांत ती कविता आयकली तेन्ना त्या ते कविते अशें सांगिल्लें की ताचे घरांतलीं जीं जाणटेलीं आसा तीं त्या सुकिल्ल्या झाडाचो प्रतीक धरलें आनी तीं जीं शेवणीं जीं आसा तीं भुरग्यांचें प्रतीक धरलें जशीं जाणटेल्यांक जाणटेलीं घरांत एकठींच आसता पूण आनी तांची जीं भुरगीं जीं आसता तीं आपल्या कामा खातीर तशेंच शिक्षणा खातीर पयस वतात जीं मागीर केन्ना परतून येना

चित्राचो जो अर्थ जो आसा तो वेगळोच पळोवपाक मेळ्ळो कारण हांवें अशें चिंतून तें चित्र काडूं नाशिल्लें हांवें फक्त तें बेश्टें खोशये खातीर चित्र काडिल्लें पुणून म्हाका जेन्ना ही कविता वाचली तेन्ना ताचो एक पळोवपाचो एक दृश्यूच वेगळो मेळ्ळो आनी तेन्नाच्यान हांवें परतून वेगळे वेगळे तरेचीं चित्रां काडिल्लीं आनी जेन्ना अशींच केन्ना केन्ना अशीं त्या चित्रांचे बद्दल उतरां वा कितेंय आयकपाक मेळटा तेन्ना म्हाका तांचें वेगळें वेगळें जें आसा मतां मागीर समजपाक कळटात तेन्ना थोडींशीं चित्रां आसात तीं तशीं लेगीत समजनाशिल्लीं पुणून अशीं खुबशीं चित्रां आसात तांचें म्हाका उपरांत तांचो मिनिंग समजपाक कळ्ळें